اردو زبان نہ صرف ایک ذرائع ابلاغ ہے بلکہ ایک تہذیب ایک تاریخ ایک فن اور ایک روایت کی نمائندہ ہے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اردو زبان نے کئی صدیوں سے ثقافتی ورثے کی کے تحفظ اور اس کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ہر ریاست کا اپنا ایک مخصوص ثقافتی مزاج ہوتا ہے لیکن اردو زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تمام مزاجوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر پنتی پنپتی ہے میری ریاستی فرض کریں اتر پردیش میں اردو زبان اور کردار تاریخی ادبی تعلیمی سماجی اور ثقافتی میدانوں میں نہایت اہم اور گہرا ہے تاریخی تناظر اتر پردیش وہ خط ہے جہاں اردو نے اپنی جڑیں مضبوط کیں دہلی اور لکھنؤ اردو کی ادبی مراکز بنے لکھنؤ کی تہذیب دہلی کی کا شعور ورثہ اور دکن کے ادب میں اردو کا رنگ نمایاں ہے نوابین اودھ کے سرپرستی میں اردو زبان نے شعر و سخن نثر و نظم ڈرامہ افسانہ اور دیگر اصناف میں بے پناہ ترقی کی ریاستی سطح پر اردو زبان صدیوں سے عوامی اور در باری زبان رہی فارس کے بعد جو زبان عام فہم بنی وہ اردو تھی یہی زبان صوفیہ کرام علامہ مشاق اور ادیبوں کی تبلیغ و تعلیم کا ذریعہ بنی ادبی ورثہ اور اردو اردو زبان کا سب سے نمایاں کردار ریاست کے ادبی ورثے کے تحفظ میں ہے میر غالب امیر مینائی آغا حشر فراق گورکھ پوری علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی جیسے عظیم شعرا ایسی ریاست کے چشم و چراغ تھے جنہوں نے اردو کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں پہچان بخشی ریاست کی مختلف اضلاع میں مشاعرے نعتیہ محفل ادبی نشستیں اردو اکیڈمیز اور کتب مییلوں کا انعقاد اس زبان کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے آج بھی ریاست کے چھوٹے شہروں جیسے رامپور مراد آباد بریلی کانپور وارانسی اور دیگر مقامات پر اردو ادب کا چراخ روشن ہے تعلیم کے میدان میں اردو کا کردار ریاست میں اردو کو بطور تعلیمی زبان اپنانے کا عمل بھی اردو زبان کے تحفظ میں اہم ہے اردو میڈیم اسکول مدرسے اور کالجز ریاست میں مو موجود ہیں جہاں اردو نہ صرف ذریعہ تعلیمی ہے بلکہ نصاب کا اہم حصہ بھی ہے اتر پردیش اردو اکیڈمی جیسے ادارے اردو زبان کے فروغ کے لیے نصابی و غیر نصابی سرگرمیاں اسکالرشپس کتاب کتب اشاعت اردو ٹائپنگ کورسز اور ادبی تقریبات کے اہتمام کرتے ہیں یونیورسٹی سطح پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لکھنؤ یونیورسٹی بنارا بنارس ہندو یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں اردو ادب اور زبان کے شعبہ قائم ہیں جو تحقیق اور تنقیید کے میدان میں کام کر رہے ہیں ثقافتی تقریبات اور اردو ریاست میں اردو زبان کی بدولت متعدد ثقافتی تقریبات وجود میں آئیں مثلاً مشاعرے اور قوالی کی محفل اردو زبان کے ش شاعری سرمایہ مشاعروں کی شکل میں زدہ ہے قوالی جو صرف روایتی کا حصہ ہے اردو زبان کی بدولت آج بھی روحانی کیفیات کو اجاگر کر رہی ہیں نعت اور منقبت کی محفل اسلام ثقافت میں اردو زبان کو مذہبی رسمومات اور اجتمات میں استعمال کیا جاتا ہے نعت مشاعرے اور میلاد النبی صل اللہ علیہ وسلم اور منقبت کی محفل اردو کی فروغ میں اہم ہے ڈراما اور تھئیٹر دور حاضر میں بھی اردو زبان میں تھئیٹر کی پیشکش ہوتی ہے جیسے آغا حشر کا ڈراما یا جدید اردو تھئیٹر جو سماجی موضوعات کو اجاگر کرتا ہے